ہماری ریاست میں فنون کی بہت ساری شکلیں ہیں اور یہ اپنے الگ الگ کردار ادا کرتی ہیں ریاست میں بہت پرانی پرانی عمارتیں بنی ہیں جیسے قطب مینار تاج محل یہاں پر جو فنکاروں نے نقاشی کر رکھی ہے یہ کلا ہمارے ملکوں میں اور بیرونی ملکوں میں بھی مشہور ہیں وہاں کے عجائب گھر میں یہ اپنا الگ کردار عطا کرتی ہیں اور وہاں میلے وغیرہ میں بھی دکھائے جاتے ہیں اور ہمارے فن کو بہت پسند کرا جاتا ہے